ओ हाबायाव जेब्ला मानसिफोरा खैना गोदाननि हाबा जानो थाङो अब्ला जोथोब हिसाबै जेनेबा दख'ना बा बिदिनो इथासि बागसु बिदिनो बायदिसिना गानग्रा जोमग्रा होनाय जायो बिदिनो काप प्लेट बिदिनो थोरसि बा खासनि थोरसि आरो बिदि लाबोस्लाबनो हायाबाबो फैसाखौनो जोथोब महरै होनाय जायो रांखौनो जेनेबा जोथोब महरै होनाय जायो ओमफ्राय बिदि हाजोबाबाबो बिदिनो माबा बिबारफोरनि जेनेबा गिफ्त बादि जेनेबा जोथोब बायदि होनाय जायो न'निफ्रायबो जोथोब हरो जेरै खासनि थोरसिफोर जरासे बा जरानै खासनि गेलास खासनि खुरै रां थाबा रां हरो आमफ्राय बिदिनो सना दाहोनायफोर हरो दख'ना गाननाय जोमनाय जेनेबा बिदिनो माखासे जोथोब बेसेनगोसा जोथोबफोर हरफानाय जायो गुन गोनां बेफोरबायदि जोथोबफोरखौ होफैनाय जायो आरो हाबा जानो थांनायावबो सुबुंफोरा होफैयो बिदिनो दख'ना ओमफ्राय मा होनो बिदिनो होफैलाबायो आरोना दख'ना गामसा हौवानो होनोबाबो गामसा जेनेबा